बोरमा अमानि फिसा बोरै जोथोन खालामनांगौ बेखौ आङो एसे फोरमायनानै बुंलांनोसै अमाखौ जोङो बाजाराव लायो बाजाराव माबायदि अमाया मोजां जागोन होननानै जोङो बासियो बे अमाना खोमोन एसे फिसा फिसा खोमा इसे गावरावहांफोरखौ जोङो राफोदफोरखौ जोङो बायनानै लाबोयो आरो बिसोरो फिसा जायोबा मोजां जायो अमाया सारैसारे मासाव जोनोम जायो बिसोरखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय जोङो आजायखांबा न' लुयो गन्द्रा गन्द्रायाव जोङो मोजाङै जोथोन खालामनानै अमा फिसाफोरखौ नायबाय थायो मोजां मोजां जिनिस जाहोनांगौ माइरं एंखुरफोरखौबो रुनानै होनांगौ गुन्दै गोरलै होनांगौ मास मोननैनि उनाव बिमानि आहार जाखांनानै गुन्दै जायो आरो बिसोरो मासेयाव फिसाया अमा बिमाया मा दसता गाहाम बा बार'ता गाहाम जोनोम जायो आरो जोङो बे अमा फिसाखौ खमैबाबो फानोबा मास मोनब्रै मोनबानि उनाव जोङो तिन हाजार गाहाम मोनो सारे तिन हाजार गाहाम मोनो बोथोर नायै बोथोर दैज्लाङाव इसे खम जायो जोङो बिदिनो खामायनो हायो आरो अमा फिसाजों आरो बोरमानि फिसाखौ जोङो माबायदि जोथोन खालामनांगौ बोरमा बिमाखौ जोङो बाजाराव मोजां जोलै नांगौ होननानै लायनानै जोङो न'आव फिसिफैयो माबायदि बोरमाया मोजां फिसा जायो बेखौ जों सिनायो बायग्राखाय बोरमाया सय मास नांगौ फिसा जानो आजायनो फिसा जानो आरो बे बोरमा फिसाखौ जोङो मोजां जोथोन लानांगौ बिमानो गांसो हानानै होनांगौ होनब्ला फिसाया मास मोननैनि उनाव गांसो जायो आरो बोरमा फिसायाबो बोरमाखौ जोङो फेदेरनानै माने एसे पास सय मासनि उनाव जोङो देर हाजार बा दुइ हाजार गाहाम मोनो आरो बोरमाखौ बोरमा फिसाखौ बिदिनो जोङो दाउ बोरमाखौ मोजां जोलै नागिरनानै जोङो फिसिनानै लायो आरो न'आव बिदिनो खालामनानै जों सिनायखायो मोजां जिब जुनारफोरनि माबाफोरखौ जिनिसफोरखौ देहाफोरखौ आं बेनि सोमोन्दै दोनथ'नाय जाबाय आरो बुंनानै